हम महिषीके भेलहुँ एतऽ तारा उगना मन्दिर अहि हम सहरसा गेलहुँ पुरा सहरसा घुमलहुँ ओतऽके वातावरण विचार सभ नीक छै बाद बाद होटल छै ओतऽ मार्केट नीक छै भीड़भाड़ रहै छै मार्केटमे कोनो तरहकेँ कोनो व्यवस्था खराब नहि छै एतऽ सहरसा जिलामे कएटा एना मन्दिर छै सभ जगह घुमलहुँ ठीके